डिफीकल्टी फेस जेह्ड़ी ऐ रूरल पीपुल करदे जियां लॉ पुलिस स्टेशन कोर्ट होइया मतलब लीगल सर्विस मतलब डिफीकल्टी जेह्ड़ी एह् फेस करदी जियां मतलब पुलिस लॉयर होइया इक्क लॉयर जेोह्ड़ा ऐ इक्क मतलब कोई बी गांव दा कोई बंदा अगर लॉयर कश जंदा ते उसी प्रॉब्लम आंदी ते उसी अस कियां उसगी समझाचै क्योंकि अनपढ़ होंदे ग्रांऽ दे मैक्सीमम लोग अनपढ़ होंदे ते उनेंगी एह् चीज़ां नेईं पसंद ते पुलिस स्टेशन बिच जां पुलिस स्टेशन कुसै नै अगर रूरल पीपुल नै कोई जाना होंदा ते ठीक ऐ ते उंदे आस्तै लीगल सर्विस जेह्ड़े पुलिस स्टेशन बिच होंदे उनेंगी डिफीकल्टी आंदी होनी कियां हैंडल करचै कोई कियां उनेंगी रूल्स ते रैगुलेशन दे बारै च उनेंगी समझाचै ते बहुत ई जादा डिफीकल्टी फेस आंदी जियां कोर्ट होइया कोर्ट बिच गै होंदा इक्क रपेऽ पेपर आस्तै अगर जियां कोई बी असें फेस जेह्की कोर्ट तक्क पुज्जी जा ते रूरल पीपुल आ मुश्कल बहुत होंदा कि कोर्ट कचैहरियां दे पैसे लाना ते सब तू बड्डा पैसा ते अगर पैसा निं होऐ ते कोर्ट कचैहरियें दे चक्कर बी निं लग्गी सकदे ते पैसा जेह्ड़ा ऐ बहुत इम्पार्टेंट ऐ आदमी आस्तै इक्क रूरल पीपुल बास्तै पर की इक्क ते ऐसा नेईं करी सकदे की पैसा जेह्ड़ा भी कोर्ट बिच कोई कोर्ट बिच अगर कोई अगर कोई रपोट दर्ज होई दी ऐ ते कोर्ट जाना पेआ ते ओह् इक्क रूरल पीपुल आस्तै इन्ने ऑप्शन नेईं होंदे इन्ने पैसे दे ते केईं कोर्ट च पुज्जियै बी जाई सकदे पर लीगल सर्विस जेह्ड़े होंदे डिफीकल्टी फेस करदे